یہاں دہلی کی آب و ہوا بہت اچھی ہے کچھ ٹائم میں پالیوشن ہوتا ہے رات کے اندر پالیوشن ہو جاتا ہے زیادہ تر پالیوشن اور نومبر دسمبر میں اچھا موسم ہو جاتا ہے گرمیاں بہت زیادہ پڑتی ہے دوپہر میں تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے رات میں زیادہ تر پالیوشن ہو جاتا ہے پالیوشن بہت ہے یہاں آب و ہوا بھی یہاں تبدیلی نومبر دسمبر میں آتی ہے موسم میں چینجیز جب آتا ہے تبدیلی یہاں صبح میں آتی ہے زیادہ تر صبح میں تبدیلی ہوتی ہے موسم میں اچھا رہتا ہے یہاں کا موسم یا بارش وغیرہ بھی اچھے سے پڑتی بہت زیادہ یہاں آب و ہوا بھی صحیح ہے مگر یہاں زیادہ تر رات کے اندر پالیوشن وغیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر رات کو گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں بہت زیادہ پالیوشن ہو جاتا ہے اور یہاں دن کے اندر بہت زیادہ گھمس ہوتا گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد رات کے اندر بہت زیادہ تر پالیوشن نہیں ہوتا کم پالیوشن ہوتا ہے نومبر دسمبر میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے آب و ہوا بہت زیادہ اچھی چلتی ہے بارش بھی اچھے سے پڑتی ہے بارش بہت زیادہ ٹائم تک پڑتی ہے ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے بارش کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے بارش کے اندر اور یہاں بارش اگست میں زیادہ تر پڑتی ہے اور آب و ہوا میں چینجیز آتا ہے یہاں تبدیلی آتی ہے موسم کے اندر روز مرہ کے موسم روزمرہ کی زندگی کے اندر وہی زیادہ تر پالیوشن رہتا ہے رات کے اندر اور دن کے اندر گرمی وغیرہ رہ گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے باہر نکلنے کا من نہیں کرتا بہت زیادہ